جی میں نے زندگی سے جو سبق حاصل کیا ہے وہ میری زندگی کا سب سے اہم سبق تھا جس نے میری زندگی کو بہت متاثر کیا یہ ہمیں بھروسہ کرنا کسی پر اور آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن میں ایک ایسے شخص پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا جس سے میں اپنے ہر ایک دل کی بات شیئر کرتا تھا اس کے ساتھ میں دل کا حال بانٹتا تھا میرا ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہمدرد تھا لیکن کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ میری اور اس کی کچھ بات بگڑ گئی تو اس نے جو میرے راز تھے وہ سارے دوستوں کے سامنے کھول دیے اس سے جس نے میری زندگی کو پورا اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا تو مجھے وہ سبق وہاں سے حاصل ہوا کہ زندگی میں کسی کے ساتھ آپ اتنا زیادہ گھلے ملے نہ کہ جو آپ کا ہمدرد بنتا ہو وہی آپ کے لیے آگے جا کے نقصان پہنچانے کا کام کرے تو یہ اس حادثے نے اس کو ہم حادثہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حادثے نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے وہاں سے یہ سبق حاصل کیا کہ میں زندگی میں اب کسی کے اوپر اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتا جیسا میں نے اپنے دوستس کے دوست پر بھروسہ کیا تھا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں زندگی کے اندر مگر ہمیں ان ایسے لمحات ایسے سبق ان چیزوں سے سبق حاصل ہوتا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے ان سے سبق حاصل لیکن اب بہت مشکل سے ہم کسی پہ بھروسہ کر پاتے ہیں اب میں تو اپنا پرسنلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے اتنی آسانی سے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہے اور کھانا پینا سب کچھ ساتھ رہے اور آپ کا ہمدرد بن کے وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن ذرا سی بات بگڑ جانے پر وہ جو باتیں آپ کی ہوتی ہیں وہ سب آپ کے منہ پر پھینک کر مار دی جاتی ہیں تو آپ کا دل کتنا دکھتا ہے تو یہ زندگی کا سب سے اہم سبق تھا جس نے میری زندگی کو بہت متاثر کیا تو آئندہ سے بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے